जैसे कि मिलकी सकरपुर होलय हन उहाँपर बाग बगीचा भी बहुत अच्छा लगय छै हइ ने जैसे कि आमके आओर ओकर बाद हइ ने कटहर सभके भी बाग बगीचा छै हइ ने तऽ अच्छा छै कोयल ओयल बैठय छै उहाँपर आर ओकर बाद हइ ने कि मुंगेर मतलब मार्केट जे छै ने बहुत बड़ा मॉल छै आओर उहाँ पर भी सारा चीज मिलय छै खाना पीना कपड़ा लत्ता आओर आदमीके घुमयमे इहाँपर बहुत अच्छा लगय छै आओर स्विमिंग पुल सभ छै उहाँपर आर ओकर बाद जैसे कि मङ्गल बाजार मङ्गल बाजारमे भी बहुत अच्छा लगय छै घुमय सभमे बड़ा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग सभ छै आओर ओकर बाद एहन कि नया गाँव नया गाँवमे भी बहुत अच्छा लगय छै एहन ताकि एहन जे हरेक चीज हरेक प्रकारके एहन मिलय छै जे चीज अपना खोजय छै एहन उ चीज मिल जाइ छै एहन बस ओकर बाद एहन छै कि अपना खाना पीनाके बारेमे भी जे सौखिन करय छनि जे जे चीज मतलब खोजय छै से चीज मिलय छै एहन आर ओकर बाद इहाँ जे छै एहन कि मुम्बइमे भी जहाँ कि शूटिंग उटिंग होइ छै हीरो हिरोइन सभ शूटिंग करै छै खेसारी लाल सभ पवन सिंह सभ अइ सभ उहाँपर भी अच्छा लगय छै उहाँ मुम्बइमे भी बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग छै जे ताकि एहन अच्छा लगय छै एहन घुमय सभमे उहाँपर हरेक आदमीके भी मतलब कोइ भी आदमी एहन जेतय एहन उहाँ घुमय सभ लए तऽ ओकरा भी जे आदमी नहि भी कभी गेलय हन आओर ओ अगर जाइ छनि तऽ उहाँ पर मन लगऽ लगय छनि एहन ताकि एहन सभ हीरो हिरोइन सभ रहय छै शूटिंग करय छै एहन आओर देखयमे भी अच्छा लगय छै आर ओकर बाद बेगुसरायमे भी एहन स्विमिंग पुल सभ छै एहन जे ताकि एहन आदमीके बहुत अच्छा लगय छै देखय सभमे